बाजार गेलियै चूड़ीके दोकानपर चारि गो पाँच गो गेलियै साथमे सहिया सखि मिलि कऽ वहाँ चूड़ीसभ एकहक गो एकहक गो लेलकै हमरो कहलकै ई तोँ चाची चूड़ी डालह खूब बढ़िआँ लेलियै एलियै घर सभ ने कहलकै कि सभ बहुत बढ़िआँ चूड़ी छह ई कहाँसँ लेलहेँ चूड़ी कहलियै तऽ हमरो किनाय दए हमरो किनाय दए हमरो किनाय दए कहलियै चलह देखियै कीन लिहेँ गेलियै वहाँ दोकानदारकेँ कहलियै कि जे हे हो चूड़ी दहौ सभ लेथिन चूड़ी कहलकै चूड़ी तऽ एखन नहि छौ चाची बड़ बढ़िआँ चूड़ी हौ उएहसँ सभ तऽ चूड़ी तऽ नहि छौ एखने लेबहो तऽ चूड़ी तऽ मङ्गाय देबह लेकिन अयतह तब ने बढ़िआँ सभ खूब सुन्दर चूड़ी सभके लगलै सभ लै लेल बेकल बेकल बेकल कि सभ हमहूँ लेबे करबह लेबे करबह दोकानदारके कहलियै आन्हियौ कहलकै अच्छा चाची आनि कऽ देबह हम तऽ लिहे तब ओकरा आनि कऽ देलकै चाची खूब सुन्दर लगलै चा चूड़ी इतना सुन्दर लगलै जे सभ मोहित होय गेलै पहिने लिए लए ले तऽ कहाँसँ ई चूड़ी अनलेँ कहाँसँ अनलेँ कहाँसँ अनलेँ हेँ चाची कहाँसँ अनलेँ हमरो मङ्गाइए दए मङ्गाइए दए मङ्गाइए दए कहलियै मङ्गाय लेब एतय आनि कऽ चूड़ीवलाके देलियै सभ पेन्ह लिहेँ चूड़ी पेन्ह लिहेँ खूब बढ़िआँ लगतह चूड़ी खूब सुन्दर लगतौ हौ कतना सुन्रर लगै छौ तोरा हाथमे चाची खूब सुन्दर छौ दाम सी दाम हेतौ आब बेसी चाची लेबहौ तऽ लिहो बढ़िआँ छौ चूड़ी तऽ लिहेँ चाची खूब बढ़िआँ हेतौ चूड़ी लए लिहेँ बढ़िआँ सुन्दर छौ चूड़ी लए लए कऽ पहिनिहेँ सभ सभ बहिन बहिन लेलखिन सभ बहिन लेलखिन कहलखिन हँ हमहूँ लेबै देलकै चूड़ीवला आनि कऽ सभ पहिन लेलकै कहलकै हँ खूब सुन्दर खूब सुन्दर चूड़ी छौ खूब सुन्दर आ लेलकै सभ बढ़िएँसँ लए लेलकै खूब बढ़िआँ चूड़ी रहै सभ पेन्हलकै कहलकै खूब बढ़िआँ लगै छै हे चाची खूब बढ़िआँ लगै छौ खूब बढ़िआँ